हम जे छै योगमुद्रा शुरू केने छै पहिले पद्यमाशन भेल सुखाशन भेल ई मुद्रामे बैसै छियै ओकराबाद हथेलीमे ऊँगलीसँ मुद्रा बनबै छै ज्ञान मुद्रा बनबै छियै ओकरा दुनू घुटना पर राखि देने छै राखि देने छै ओकरबाद अहाँकेँ आँख बन्द रहत आँख बन्द कएकऽ अहाँकेँ ध्यान करना यऽ ध्यानके दौरान अहाँकेँ साँसके गति सामान्य रहत साँस लेना छै बाहर करना छै लेना छै बाहर करना छै ई मुद्रा कएलासँ शरीर आगाँके व्यायाम कसरत जेभी अहाँ करैत छियै ओकरा लिए शरीर तैयार भए जाइत छै ई कएलासँ होइत छै कि शरीरमे थकान तनाव दूर भए जाइत छै ओकर दोसर बात की अहाँ जे आगाँ जे करबै ओकरापर अहाँकेँ सम्पूर्ण ध्यान दिमाग केन्द्रित हाएत